देखियौ हमसब मैथली भाषा बोलैके लेल अपना अपना भाषा होइत छै जैसे सब गाँवके सब भाषा होइत छै तऽ एहिसे मैथली बोलल जाइत छै सब गाँवके सब भाषा अपना अपना बोलैत छै जे मैथली बोलैत छै अपने गाँवके ने सब बोलैत छै जैसे देखियौ इहाँके लेल मैथली भाषा बोलैके लेल तऽ बढ़िआँ जेकर बिचार भेल मैथली भाषा बोललहुँ ओन्नीके लाले रहलहुँ आराम से मैथली भाषा बोललहुँ बढ़िआ से अपने अपने बिचार से सहए मैथली भेलै बोलैमे रुचि राखलहुँ जाहि से एहिमे देखियौ अहाँ मैथली बोललियै तब थोड़ा बहुत बढ़िआँ भेल मैथली बोललहुँ से बढ़िआँ भेल कतहु कतहु गेलहुँ तऽ केओ केओ बैठ के मतलब बिचार भेलहुँ तऽ मैथली भाषा आराम से बोललहुँ सब केओ समझेलहुँ मतलब हमरा यहाँ कोनो कोनो गाँवके सब भाषा अबैत छै अपने अपने गाँवके अपने भाषा अबैत रहए मैथली मिथिल के छियै तऽ मिथिलाञ्चलके भाषा बोललहुँ जहाँमे छियै तऽ वहाँके भाषा बोललहुँ यही कयलियै अपना भाषा सबके लिये सब मायने रखैत छै तऽ एहिके लेल मिथिलाके बोलैके लेल मिथिलाञ्चलमे इहए सब बोलल जाइत छै ओएह दिनसँ कहु शादी बिवाह भेल तऽ ओहिमे मिथिलाञ्चलके भाषा बोलल जाइत छै जाहि से पण्डित जी अयलखिन पूजा पाठ कयलखिन तऽ इहएके लेल मिथिलाक लेल मिथिलाञ्चल भाषा बोलनाइ होइत छै होइए